हैलो जी तुस हट्टिया बोल्ला दे फल फ्रूट आह्ली हट्टिया बोल्ला नै असें फ्रूट ई लैना केह् फ्रूट रक्खे दा तुसें होर ड्रैन फ्रूट रक्खे दे ड्रैगन फ्रूट किन्ने रपेऽ किलो ऐ किन्ने रपेऽ किलो ऐ मैहंगी भी केह् होइया चलो दौ सौ रपेऽ किलो ऐ तुस दौ किलो पैक करी ओड़ेओ ते केले किन्ने रपेऽ किलो न बड़े मैहंगे होई गेदे सौ रपेआ दर्जन थोह्ड़े सस्ते लाई ओड़ेओ यरो तुसें थुआढ़े सौ रपेआ किलो तुसेंगी सस्ते गै पेदे ठीक ऐ भी तां सेब किन्ने रपेऽ किलो न ऐ सारा किश मैहंगा गै सस्ता केह् ऐ थुआढ़े कोल तां इक्क फ्रूट दा टोकरा बनाना ओह् किन्ने दा बनग ऐ दस्स किलो हारा बनाना टोकरा फ्रूटै दा ठीक ऐ भी तुस इसलै ड्रैगन फ्रूट गै भेजी ओड़ेओ ठीक ऐ भी दो किलो ठीक ऐ भी